हम अपन रोजी रोटीके लेल से एकटा आँगनवाड़ी सेविका छी एहिके लेल हमरा बहुत अथी लागल जे ई छै एकटा समाजसँ रिलेटेड काज छै जे एहिमे छै कि अहाँ समाजके हर तरहके लोकसँ भेँट करियौ हर समस्याके बुझियौ से आओर हमरा ई बहुत नीक लागल तऽ भेल जे कि चलू ठीक छै फॉर्म निकलल रहै तऽ ओहि टाइमपर हमहूँ अपन भरलहुँ जे कि देखियै की होइत छै तऽ कहलियै जे ठीक एहिसे दू टा फायदा छै एकटा हमरा समयके बचत अछि जे कि अपन घरपर रहि कऽ अपन सभटा चीज देखैत तखन हम अपन रोजी रोटी सेहो देख रहल छियै दोसर चीज छै एहिमे बहुतो परिवार हमरा एहन भेटैए जकर कि गरीबी कहियै चाहे आओर परेशानी कहियै जे ओ बच्चा लऽ कऽ या अथी लऽ कऽ बहुत परेशान रहि रहल छै तऽ हमरा ई चीज देखय लेल भेटल जे कोइ ई नहि चाहैत कऽ सकैत छै कि हम बहुत सुखसँ छी या हम बहुत दुःखसँ छी अगर अहाँ निकलबै घरसँ तऽ अहाँकेँ बहुत लोक एहन भेटत जकरा लग से सभटा चीज रहितो किछु नहि छै आओर बहुत लोक अहाँकेँ एहन भेटत जे बहुत गरीबो रहैत ओकरा लग सभकिछु छै कियाकि ओकर अपन हिम्मत चाहियै अगर अहाँ कोनो काजमे लागल छी तऽ अहाँके काफी फायदा अछि दोसर चीज छै जे कोनो बाइली का गप्पपर अहाँके ध्यान नहि जायत